دہلی میں الگ الگ طری طریقے کے فیسٹیولس منائے جاتے ہیں جس میں سے ہولی دیپاولی دسہرہ ہولی ایک آؤٹڈور فیسٹیول ہے جس کے لیے ہم باہر سے رنگ خرید کر لاتے ہیں پچکاریاں خرید کر لاتے ہیں اور الگ الگ طرح کے رنگ خرید کر لاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ایک دوسرے کو رنگ لگاتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے ان کے گھر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہولی کا جو فیسٹیول ہے وہ مناتے ہیں پھر باہر سے لوگ ہمارے گھر بھی آتے ہیں اور وہ لوگ پھر ایسا ہی کرتے ہیں ہمیں کل کلر لگاتے ہیں یہ ہے وہ سب